ہلو السلام علیکم آپ کریم ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں جی ہم نے ہمیں ہمارے گھر میں جو ہے دو تقریباً رمضان میں قریب پندرہ رمضان کو ایک افطار پارٹی رکھی گئی ہے اس میں تقریباً دو سو مہمان ہیں تو اس کے لیے انتظام کروانا ہے اور آپ کے ریسٹورینٹ کا نام ہم نے سنا ہے کہ بہت لذیذ اور عمدہ کھانا آپ کے یہاں فراہم ہوتا ہے تو کیا دو سو لوگوں کا انتظام ہو سکتا ہے اس میں رہے گی بریانی رہے گی چکن ٹکا رہے گا چکن چکن کباب رہے گا اور کھیر رہے گی میٹھے کے طور پر تو کیا آپ وقتِ مقررہ پر یہ چیز کو فراہم کر سکتے ہیں اگر فراہم کر سکتے ہیں تو ہمیں بتائیں اور ہاں نیز یہ بھی بتائیں کہ آپ کے یہاں آفرز چل رہے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس وقت تو آفر ہی آفر چلتا ہے آپ کے یہاں میں نے سنا ہے تو ہمیں کیا آفر مل جائے گا آپ کے اس ریسٹورینٹ سے اور قریب بھی رہے گا تو آپ ہمیں اپنے مینیجر سے ہو ان سے بات چیت کریں گفتگو کریں تو تقریباً دو سو مہمان ہیں اور یہ کیا ان کے لیے آفر رہے گا کچھ خصوصی آفر ہے یا نہیں ہے تو ساری باتیں کر کے ہمیں مطلع کریں اگر ہو جائے کنفرم تو وقتِ مقررہ پر ہمیں وہ آڈر کنفرم چاہیے دو سو مہمانوں کا انتظام ہے اس میں ذرا بھی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے وہ آپ پہلے فائنل کر کے پہلے ہی آپ بات کر لیں